जी नमस्ते नमस्ते ठीक है कम्पनी जब विकास में जाएगी और आगे बढ़ेगी उन्नति की ओर जाएगी तो आपको मौका दिया जाएगा इसी तरह आप जो है सो मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए जैसे कर रहे हैं खूब लगन के साथ कीजिए ताकि आपको हम अगले साल आपको मौका दे दें ठीक है ठीक है हम इस पर ठीक है इस पर हम ध्यान दे रहे हैं आपको जल्द ही आपको ऐसा अवसर दे देंगे ठीक है

जी जी ठीक है हम हम देख रहे हैं आपको जब आप यह रिक्वेस्ट किए हैं तो हम देख रहे हैं देखिए आप कैसे किए क्या किए नहीं किए वह सब देख रहे हैं कम्पनी की ओर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से है व्यवस्था आपकी तो इस पर ध्यान दिया जाएगा ऐसा बात नहीं है कि आप बोले हैं तो नहीं ध्यान देंगें हम ध्यान देंगे ठीक है आप लगन से अपना काम कीजिए ठीक है और हम अपना देख रहे हैं आ करके हम व्यवस्था को देख रहे हैं किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं थोड़ा जाँच लेते हैं जो कि क्या सब व्यवस्था है क्या जिसमें उन्नति हुई है अथवा नहीं हुई है तो आप पर ध्यान देंगे और वर्कर सब हैं उसके बारें में भी हमको ध्यान देना है ठीक है तो आप कहें तो हम आ करके इसका जी जी हाँ सब पर हम ध्यान देंगे इसलिए जो है सो आप लोग लगनशील रहिए और कम्पनी का विकास होगा तो अवश्य आप लोगों को मौका दिया जाएगा ऐसा नहीं है जो नहीं दिया जाएगा जी जी हाँ ठीक है तो सारे वर्कर को भी देखना है जो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके बारे में देखना है ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है इसका मुआयना इसका मुआयना जो है सो हम कर रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा नहीं हो रहा है कैसे हो रहा है इसका विकास क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है सो जो इसके बाद जो है सो आपको मौका दिया जाएगा ठीक है